ओंखाम संग्रा जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओंखाम संग्राया गोदो दङो खथा एसथ्रा खथा थाखायो बेयाव जोंहा माइनाव बिन्दो बहुद माबा माबि थायो ओंखाम संग्रा खथा एक्स्रा थागोन बेयाव गुबुन सुबुंखौ हाबनो होआ संग्रायाल' हाबो हाबनानै बेनिफ्राय बेयाव जोंहा माइहेनदो माइखना माइरं बेबायदि दोनो दोन्नानै रुना खथा खथा थायो आगोलनि दिनाव जोंहा बे हानि थोरि न' थायोमोन नाथाय दा दानि जुगाव गासैबो माबायदि जागोनबा न' सिङावनो संनाय जानाय बेबायदि जालां जोबनो हमबाय आरो हमनानै बेबो मानसिफ्रा बेबायदि बांसिन सहस फाबखौ लानो हमबाय आरो लानो हमनानै गोदोनि माबा गुबुन दाबसेयाव संग्राया थाहैबाय थानानै बेनिफ्राय दैया गुबुनाव थायो लायनांगौ फाय लायनानै बेयाव फैफिन नांगौ फैनानै अखा सान्दुं सिजानो मोनोमोन नाथाय दानियावथ' बेबायदि नंला न' सिङावनो ओंखाम संगोन जागोन बेयावनो गासैखौबो माबाजोबगोन बेबायदि संनाय खावनायावनो जोंनि बर'नि नियमफ्रा दङो आरो आगोलनियाबाथाइ मोनसेयाव गुबु गुबुन दाबसेथ' थागोन संग्राया दाब मानसिया दाबसेयाव थागोन बेनिफ्रायो नों दै लायनाइ माबा लायनाय लायना थांबाय संबाय थानांगोन आरो गुबुनजों रायज्लायनो मोना जायो आलासिफोर फैबाबो बेबादि जदेरनानै रायज्लायनो मोना जायो गोदोनि गोदोनिफोराबा दानियाथ' सिङावनो जा संङो जायो नालाय रं न' गंसेयावनो बिबदिनो सोरबा आलासि फैबाथाइ बेयावनो खाथियाव जिरायबाय संग्रायाबो खाथियावनो थाबाय बेबायदि रायलायबाइ थायो दानिया रायलाइबेनानै मा जोंनिफ्रा सोलाय लांनो हमबाय थाबाय आरो गो गोदोनि बायदि जाला गोदोनिया दा बा साबसिनमोन आरो दानियाबा बेयावनो संनाय जानाय खावनाय दिफोरबायदिनो सोलाइलांनो हमजोब्बाय जोंनिफ्रा बिदिनो सोलायनानै आरो जों मा जों माबा खालामनायाव जे जेबो नियम नेथिफरा थाया जालांबाय खायसे खायसे खायसे खायसेया सोलायनो हमबाय आरो गोदोनि नियमफोरा माबाजोबनानै संनानै बेनिफ्राय मानो होनोब्ला उम गोदो मा गोदोनि दिनावबा बा बिबायदिनो मा मोदै फुजा होनाय मानाय इदि माइरं खना माइ बिन्दो खना दोन्नाय इरिनाय थायोमोन नाथाय दानिया आलादा जाजोबलांबाय जालानो ओह गुबुन्नाव गुबुन जानानैथ' हाब्ला हाबसि जानाय बेबादि सन्देरलांजोब्बाय आरो जोंनि दिननिफ्रा सोलाय लांजोब्बाय आंनि बायदिबा गोदोनियानो साबसिनमोन मानो होनोब्ला जोंहा बिथिं उम खाथियाव माय बाख्रिबो थासि माय बाख्रिथ' थानानै बि खावसेथिं ओंखाम संग्राया थाबाय ओंखाम संनानै बेयावनो माबा खालामनायफोरा एख आलादा आलादा जायोमोन आरो दानाबा जालाना बेयावनो जागोन संगोन बेबायदि जालां जोब्बाय आरो समनि लोगोआवनो थांजोबोना समानो थिन्दों बेबायदि जानो दानि जुबा बैगियानिकनि जुग चाइन्सनि जादुफोर हमबाय नालाय बेयावनो सोलाय लांजोब्बाय सोलायनानै संनाय माबानायफोरा जालांजोब्बाय आरो गोदोनिफोरखो सोलाय लांजोब्बाय आरो माथो बुंबावगोन बेबायदिनसै सोलि लांनांसिगोन आरो दानि जुगदोनो आरो बेखिनियानोसै आरो